जय झूलेलाल भारत भारत हिकु अहिड़ो देश आहे जंहिंमें हर प्रांत जा माण्हूं था रहनि हर प्रांत जा त्यौहार था मनाया वञनि ऐं छा त चइणो हर त्यौहार रंग बिरंगो आहे बसंत पंचमी पीलो रंग थी वठी अचे त इस्कूलनि में मनायो थो वञें उते बि असांखे टीचरुनि सां गॾु ॾिसण जो मौक़ो थो मिले त छब्बीस जनवरी छब्बीस जनवरी असांजो लोकतांत्रिक देश आहे ऐं हुन ॾींहुं असां झंडो फहिराए पंहिंजे इस्थाननि ते ऐं हिनखे मल्हाईंदा आहियूं पतंग उॾाईंदा आहियूं मकर संक्रांती गुजरात में सभिनि खां वधीक मल्हाई वेंदी आहे महिनो ॿ महिना पहिरीं मार्केटनि में धूम मची वेंदी आहे छा त हुनमें पतंग था मिलनि मांझा था कसाइणु माण्हूं अचनि हिते सूरत में ऐं परियां परियां खां माण्हूं ईंदा आहिनि छुट्टी मिलंदी आहे उन ॾींहुं त्यौहार मल्हाईंदा आहिनि त गुजरात जे अंदरि बासित उतराण मल्हाई वेंदी आहे बासित उतराण यानी उतराण जे ॿिए ॾींहुं लाल लोई मल्हाईंदा आहिनि उतराण का हिकु ॾींहुं पहिरीं उनजे अॻिमें अग्नी तपताए उनजे अॻियां फल फ्रुट चाढ़े खजूर इहे चाढ़े ऐं असां उहो त्यौहार सिंधी मल्हाईंदा आहियूं उनखे लाल लोई चईंदा आहिनि ऐं तिर खाऊं ॻुड़ खाऊं त चवंदा आहियूं की गज मीज करे आहे हाणे बंदि करिणो आहे ऐं असांजो त्यौहार पतंग उॾाए खजूर खाई तिर ऐं मूरी खाई करे कंदा आहिनि ॿियो त्यौहार थो अचे त ॾियारी ॾियारीअ जो त छा चइणो चारे ई बाजू ॾीया ई ॾीया लाइटूं ई लाइटूं ॿतियूं थी ॿरनि छा थो चइजे नवां कपिड़ा नवियूं बतियूं घरनि खे नवां रंग रोगन ऐं उन में जे छुटियूं मिलनि त छा त मज़ा था कयूं पहिरीं घर जी साफ़ु सफ़ाई था कयूं त पोइ वरी मिठाई ठाहिण जी दोर थो चालू थिए हर घर पंहिंजी अलॻि अलॻि मिठाई थो ठाहे हर इंसान जे घर जे परिवार जे सदस्य लाइ त हुननि जे पसंदि जा व्यंजन था ठाहिया वञनि घुमण जी जॻहियूं थी डिसाइड थी वञनि त हाणे किथे वञिणो आहे के ननिहाल में था वञनि नानाणनि में था वञनि के ॾाॾाणनि में था वञनि छो की अॼु संयुक्त परिवार आहे काने त सभु अलॻि था रहनि त्यौहार जे टाइम में जॾहिं छुटियूं मिलंदियूं आहिनि त उहो त्यौहार असां मल्हाईंदा आहियूं ऐं ॿियो त छा चइजे उतराण जे टाइम ते हिते सूरत में उंधियू मिलंदियूं आहे उंधियू पूरी खाइण जो ॾाढो फेमस आहे हिते जो सूरत जो वरी असां ॾियारी में त ॾीया ॿारे लक्ष्मी माता जी पूॼा कंदायूं ऐं ॿिए ॾींहुं सभिनि सां मिलणु वेंदायूं नंढा ॿार पंहिंजे वॾनि जा पेर छुअण वेंदा आहिनि चरण स्पर्श कंदा आहिनि इहे उन्हनि जा संस्कार आहिनि असांजी सभ्यता आहे त असांखे वॾनि जो सम्मान करिणो आहे हर त्यौहार में सम्मान करिणो आहे अहिड़ी ॻाल्हि काने ॾियारीअ में ऐं वॾा बि त ख़ुशि थी करे उन्हनि खे कुझु ख़र्ची ॾींदा आहिनि कुझु मिठाई पाड़े वारनि जे घर वञों त उहे तरह तरह जी मिठाई खाराईंदा आहिनि छा त चइणो उन टाइम जे मज़ो ई ॿार सुबुह जो ई तयार थी करे निकिरी वेंदा आहिनि घर त असां पासे वारनि जे घर वेंदासीं असांखे ख़र्चियूं मिलंदियूं पहिरीं जहिड़ो दौर त रहियो नाहे पर हाणे बि कुझु इलाइक़नि में आहे परिते उहो ॾिठो वेंदो आहे ऐं असां ख़ुदि उहो वीचारु कंदासीं असांजा ॿार ॿाहिरि निकिरनि त सभु अचनि त्यौहारनि ते हिक ॿिए सां मिलनि ऐं गॾिजनि वॾनि जा आशीर्वाद वठनि वॾनि खे असां बि सम्मान ॾियूं त त असांजा ॿार असांखे सम्मान डींदा जय झूलेलाल